मा दा बुंनांबाय ना आंहा न'खराव फिसा साथाम दं आरो बिहामजो साथाम मोनबाय आं दा बिहामजो सानैया थैबाय दा सासे दं दा बिदिनो आं सोलिगासिनो जागासिनो दं जानाय लोंनाय संनाय खावनाय सोलिगासिनो दं गोदो आरो आं सेंग्रायाव आंहा बहुद लोगो दंमोन जों गेलेलायनाय माबा गिला गेलेनाय बल गेलेनाय ओरैहाय जों बहुद थामसा खालामसोयोमोन आरो दैमाफोरावबो सानस्रिलायोमोन जों आगोलहाय बे न' खाथियाव दैमा दं जोंहा दैमा गिदिर बेयाव सानस्रियो जों गेलेयो खोब आगोलो आरो मोसौ गुमोमोन जों मैसो गुमोब्ला आरो लोगोफोरजों खोब बुलायलायोमोन जों सम्ब्रा सम्ब्रि नालाय खोब बुलायलायोमोन जों अ आरो आं बिराद आगोलनिफ्राय आं गान नायग्रा गान सिनेमा नायग्रा एकेबारे आं आरो सिरियाखानाबो नायग्रा आं सिरियाखानाबो खननै नायहैदों आं बहुद थाबायोमोन आं आगोल सेंग्रायाव आबै बिदि आरो न'खरनि मानसिफोरजों आं बिदि खोब थामसायै जायोमोन आरो रावजोंबो नांलायामोन आं बिदि बोरै हागौ आं फिसा फिसौखौ मोजां खालामनो हागोन आंहा बेनोमोन सिनथाया आं माबोरै सोलिगोन बिदिमोन आं आरो आंना लोगोफ्राबो खोब मोजांमोन आगोलो दा लोगोफ्रा थैबाय सानैसो आंनिया दा आं दङ माइबो थिखांहैयोमोन माबा खामला खुमला मावोमोन जों आरो नाहाबो थाङोमोन आरो नाबो मोनोमोन जों आगोलो ना दामा दामिमोन आगोला बिदिमोन आरो दाउ अमा फिसिनायफोरखौ जों खाना जालायोमोन जुमाय लोंनानै मागो बैसागोआव बिदि जायोमोन जों लोगो लालायनानै जों नांलायफेरामोन जों बिदिमोन ओइ जों आगोलो जोंनि दिनाव जुमायबो बेसे लोंनोमोन नै दासो जुमाय लोंग्रा मानसिफ्रा आगोलो हदाय जुमाय लोङोमोन जों आगोलो दाउ अमा बेदर खाना खाजि जायोमोन जों ना लायोमोन बिलो दंमोन आगोलो गिदिर गिदिर दा बेफोर बिलोआ गैला नाफ्राबो गैलिया बेनो आरो आरो आगोलनि न'फोरा ओरैनो थोरि गोबाय गिजिमोन बेफोराव थानानै जानानै थैलांबाय खिसु नै दासो सोरखारा मोजां मोजां न' होदों दा मोजां जादों पाब्लिकनि थाखाय दुखियानि थाखाय दुखियाफोरखौ सोरखारा खोब अनदों हाजासे थाखा फैसा धालिना होदों सोरखारा माइरं थाखा फैसा बेंकआव सौसिलायनो हाया मानसिफोरा थाखा लायनाया सोरखारा ओरै होदों थाखा ओरै अनदों गोरिबफोरखौ बाबरे बाब आंनि बेंकआव थाहैबाय थायो माब्लाबा माब्लाबा बाब बिराद मानसि एक्के सानफ्रोमबो मोनानो मोनालायो बेसेरा थाखा लायनो थांनायफोरा बेनो इसोरफोर दा जोंनि दिनाव इसे हुख फैबाय सोरखारा बहुद सहाय होबाय गाननाय जोमनायबो होदों बबेबा मथर साइकेलबो होदों साइकेलबो होदों फरायनाय फोरनो गाननाय जोमनाय आजिकालि सोरखारानो होदों सब एखेबारे बिराद गेलेयोमोन जों आगोलो जों सेंग्राफ्राव लोगोफोरजों आरो सिख्लाफोरजोंबो गेलेयोमोन जों लोगोमोन आगोलनि दिनाव खोब थामसा खालामोमोन जों लोङो जायो बैसागो मागोआव बेबायदिमोन जों मोसायो एखेबारे धल दामो हारिमुनि दामो बिदि खोब मोसायोमोन जों आगोलो लोङै लोङै बेनो जोंनि दिन आगोलो खोब मोजांमोन गिलामानि गेलेयोमोन माबा माबा आरो बै हायाव हांखो बोनानै गोमोन गोमोन माबा गेलेयोमोन जों बेफोरबायदि गेलेनो रोंगौ जों आगोलो गेलेनाय बेखौनो खोब गेलेबाय थायोमोन जों लोगोफोरा जोंना बिदिनो दा बुंनो लागाया न'खरनि फिसा फिसौखौ दा नै जों दा फोरोंबाय आरो फोरोंगासिनो दं बिदि जानांगौ होननानै रोंनांगौ होननानै बिदिनो